हेलो नेताजी प्रणाम आ सर ठीक ठाक छै अहीँके क्षेत्रक हम एकटा जनता बाजि रहल छी जी जी जी जी जी जी सर बहुत केलियै हम अपने लेल चूँकि अपने जीतबै तऽ हमरा गामके क्षेत्रके विकास हेतै सर दू टा काज अपनेके संज्ञानमे हम देने रहियै एकटा तऽ हमरा गाममे पुस्तकालय नै छै अपने चुनावके समयमे कहने रहियै जे पुस्तकालय हेतै दोसर दू टा एकटा खेल मैदान छै हमरा गाममे लेकिन ओकर विकास एखनि धरि नहि भेलै आ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र छै ओहिमे नहि डॉक्टर रहैत छै नहि नर्स रहैत छै ए एन एम के ड्यूटी छै लेकिन ओहो क्षेत्रेमे रहैत छै तऽ एहिसभ बातपर कनि अपनेके ध्यान मने आकृष्ट करयने रहौँ लेकिन एखनि तक ओहिमे की किछु नहि भेलै ओहिके की प्रोग्रेस सर भेलै एखनि तक से किछु जानकारी दैतियै जे हमहूँ गाम घरमे कहितियै जे नेताजी लागल छथिन एहि काज वास्ते

जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बाप रे हमर ग्रामीण गदगद भऽ जेताह

जी जी जी जी जी जी जी जी

जी

जी जी जी जी जी ओहिमे कनि सर अपनेके एकटा आग्रह जे एकबेर पुनः रिमाइंडर कऽ देबै जे बारिशसँ पहिने ओहिपर काम कमसँ कम शुरू भऽ जाय जे एकटा जी जी जी जी जी जी नहि तऽ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रपर कनि डी एम साहेबके कहि दैतियैन जे कमसँ कम एकटा डॉक्टर प्रतिनियुक्त कऽ दैतथिन जे एतयके लोकके बाहर जाय पड़ैत छै छोटो छिन्ह इलाज करबाक लेल जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी ठीक बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम नेता जी जय श्यामा